जुनातफोरनि दिहुनथाइफोरखौ फारिखान्थि खालामनायनि गुबुन सरासनस्रा हाबाफारिफोरा जाबाय जोङो जुनारखौ बायनानै लाबोनाय सिगाङावनो आङो मोसौखौनो बुंनोसै मोसौआ जाहैबाय जोंनो मोसौ बिमाया जोंनो

फिसानि फिसा मोननायनि उनाव जोंनो गोबाव सम बोसोरखौनो हम माखासे मोसौ बिमाफ्रा बोसोरसेनि बाराखौनो बोसोरसेखौनो जाहोयो गाइखेरखौ जोङो मोसौ बिमा मासे बायनानै मोसौ फिसा खांनांगौब्ला जोङो फिसाखौबो जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो आरो बिमानिफ्राय जोङो आरो बे मोसौ फिसा देरजासेयानो गाइखेरखौबो फाननो हानाय जायो आर बिनिफ्राय जोङो गोब बे मोसौनिफ्रायनो गोबोरखि हासारबो मोनाय जायो बे गोबोर हासारखौबो जोङो न'आव जुदि बेबहार खालामनाङाबा दोरखार गैयाबा जों गुबुननो फाननानै बेजोंबो जोङो रां खामायनो हायो आरो दावफोर दावखौबो जोङो दावखौबो जोङो आरजिनायनि थाखाय रां आरि आरजिनायनि थाखाय जोङो बिदै दैहोनानै बिदैखौबो जोङो फाननो हायो आरो बिदैखौ ग'होनानै जोङो फिसा खाङोब्लाबो फिसाखौ फेदेर खांहोनानै फेदेरनानै जोङो बेखौबो दावखौबो फाननो हायो फिसाफोरखौबो आरो बेदरफोरखौबो फाननानै रां खामायनो हायो सोरबाफोर आलासि दुनसि फैनाय समफ्रावबो जोङो हाथाइ बाजारआव थांस्लाबनो हायाबा बे दावखौनो सिथारनानैबाबो जोङो आलासिखौ सिबिनो हायो जोङो अनेक दावनिफ्रायबो जोंहा रां आरजिनायाव माबा जायो मोजां जायो आरो बोरमाफ्राबो बिदिनो बोरमाखौ बायनानै मासेआव मानै मोननाय जायो मासे बिमाया मानै गाहाम फिसा खाङो माथाम गाहाम फिसा खाङो बे मानै माथाम फिसाखौ जोङो फेदेरनानै फाननो हायो बेनिफ्रायबो जोङो फिसानिफ्रायबो मोननो हायो आरो बिमाखौबो जोङो फिसाफोर देरखांनायनि उनाव फानोब्ला जोङो बेफोरखौबो जोङो बेनिफ्रायबो मोनो आरो बोरमाखौ गोदानानैबो सिथारनानै फाननो हायो आरो गथायैबो फाननो हायो बिदिनो फिसा खांनानै उनाव जोङो बारायहोनोबो हायो आरो बिसिनि बिनि हासारआबो खियाबो बिरात मोजां हासार बियो जेरै फाथै गायनायफ्रावबो जोङो होनो हायो बेफोरबायदिजोंबो जोङो बोरमा खि इरिखि होयै होयै होनानैबो जोङो बे फाथैफोरखौबो जोङो फाननो मोननां मोननाय जाहैयो बिदियैनो रां माबा फेहेरनाय जालाङो आरो